सबेरे उठै छी तऽ गाइके निकालै छी निकालिके गोबर साफ करै छी गोबर साफ करिके तब ओकरा खाइलए दै छी ओकरा कुट्टी घास मिलबै छी घास मिलाकऽ फेर ओकरा खिचड़ी खुआबै छी ओकरा फेर बथानके गोबर साफ कऽ कऽ फेर झाड़ू लगबै छी झाड़ू लगाकऽ साफ उफ कऽ कऽ तब गाइ दुहै छी गाइ दुहिके तब फेर हम ओकरा दूधके बेचै छी बेचिकऽ ओहो पइसा हमरा होइ हइ बकरी पोसै छी बकरी गाइ बकरी पोसिके बकरीके हम चरबै छी तऽ बकरी बहुत खेत उतमे चरबै छिए बच्चा बकरी दै हइ बच्चा बेचै छिए बच्चा बेचिकऽ ओहोमे हमरा पाइ होइ हइ आओर गाइ तऽ पोसबे करै छिए गाइ पोस पोसै छिए ओकरा खेतमे गोबर होइ हइ तऽ गोबर ठोकै छिए गोइठा ओहिसँ खाना भी बनबै छिए आओर ओ गोबर होइ हइ तऽ गोबरके फेर खेतोमे पटबै छिए गुआ होइ हइ गुआ होइ हइ तऽ खेतमे पटबै छिए फाइदा करै हइ हमरा आओर